ہلو وعلیکم السلام پلنگ بنانا ہے پلنگ بنانا ہے اور کیا بنانا ہے کون سی بنانا ہے ٹھیک ہے ہاں ہو جائے گا کون سی لکڑی میں بنانا ہے کتنا تک بنانے کا آپ کا لمٹ بتائیے ساٹھ ہزار کے کے اوپر تک جتنا تک جائیے کون سا لکڑی میں بنوانا ہے ہاں ہلو آم کا لکڑی ہے شیشم ہے ٹیکر ہے جو میں بولیے گا بنوا دیں گے بولیے ہیلو بولے تو ساتھ ساٹھ ہزار سے لے کے اس کے اوپر تک کی ہے ہاں آپ کو کتنا میں بنوانا ہے کتنا نہیں خراب نہیں اب بولیے گا تو اچھا میں کیسے خراب نکل گیا ہم تو اچھا ہی پیسہ جیسا لگائیے گا ویسے ملے گا ابھی آپ کو کیا بنوانا ہے وہ بتائیے پلنگ بنانا ہے ٹھیک ہے کتنا پلنگ چاہیے چھ بائی سات کا یا چھوٹا یا بڑا کتنا سائز کا چاہیے آپ کو آڈر کریں تو کتنا سات بائی سات چھ بائی سات بھی ہوتا ہے کتنا سائز کا آپ کو چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے بن جائے گا